सिंधी लेखक घणा थी विया आहिनि जंहिं सिंधी भाषा में तमामु सुठा सुठा मशहूरु हज़ारों लाखों किताब लिखिया आहिनि सिंधी साहित्यकार बि सुठा थी विया आहिनि जंहिं तमामु सुठी सिंधीअ में साहित्य लिखियो आहे सिंधी गज़ल गज़लकार बि इलाही थी विया आहिनि जेके कवि सम्मेलन में उन्हनि खे सुठो मान दर्जो मिलियलु आहे तमामु सुठा गज़ल कार सिंधीअ में पुस्तक लिखियल आहिनि सिंधी नॉविल लिखियल आहिनि सिंधी लेखक गज़लूं यूट्यूब ते अपलोड कंदा आहिनि गज़लूं साहित्य जूं कई रचनाऊं फेसबुक ते यूट्यूब ते अने सिंधी अख़बार बि ॿार पढ़ियल आहिनि जेके अॼु अॼु जी तारीख़ में अहमदाबाद में उल्हासनगर में जामु आहे